क'क्राझार जिल्लायाव गोबां हारिनि हारिसाफोर दं बेफोरबायदिनो हा हारसा बेंगलि सावथाल राभा बेफोरबायदिनो दङ बेफोरबायदिनो खाथि खाथि थालायनानै मिलायनानै संसार जाबोदों फांसन हाबा खेराइ जायोब्ला ज' ज' थांलायनानै गोरोबलायनानै मावलायो बेफोरबायदिनो संनाय खावनायखौबो संनाय खावनाय गासैखौबो सोलोंलायो बा खिन्थालायो बेफोरबायदिनो मिलायनानै थाबोगासिनो दङ